हय हय हय वेदांग कितें आसा जाणा तुजी एटँडंस सेव्हन्टी पर्संटाकून सामकी कमी आसा तूं लॅक्चरांक बसना आनी तुका एक्सामिनेशाक मागीर खूब प्रोबलम येवपाचो आसा हय पूण तुमकां ड्युटी लिव्हांचें प्रोविजन केल्लें आसा न्हय सो तुमी ड्युटी लिव्ह फोर्म त्या वेळार सबमीट करपाकजाय जाल्यरूच एटँडंस क्लैम करपाक शकतात तुमी कोम्पीटीश कोम्पिटीशना खातीर तुज्यो कितल्यो लिव्हस आसा आतां समजा नायन्टी लॅक्चर्स कम्पलसरी आसा तातुंतले पंचवीस लिव्हस पंचवीस दीस एक लिव्हस जर तुमी कोम्पिटीशीना खातीरूच घेता जाल्यार आमी आमच्या एटँडंस शिटार कितल्यो एटँडंस दाखोवपाच्यो तुमच्यो तुमी लॅक्चर जर तर मिनिमम करच नात जाल्यार मागीर आमी कशें हें करपाचें ताचें एक्स्ट्रा क्लासीस घेवपाचें प्रोविझन पोसिबल ना कारण ओलरेडी अमके लॅक्चर्स आमचे जाले अशें आसा फक्त एकूच आतां ओपशन उरला तो हाचे फुडेन जितली लॅक्चर्स जीं उरल्यांत तीं लॅक्चरां तीं जर तर कम्पलसरीलीं तूं एटेंड करता जाल्यार यू वूड मॅक अप फोर डॅट सेव्हनटी पर्संट एटँडंस तें एकूच ओपशन उरलां तुमचे कडेन कोल घेवचें पडटलें एक तर एडमिनिस्ट्रेटिव्ह मैन हॅड आसा प्रिन्सीपल तिचें पर्मिशन घेवचें पडटलें ती जर तर तुमकां ड्युटी लिव्ह सेंकशन करता जाल्यारूच ती अवेलेबल जातली ना जाल्यार एज अ फेकलटी म्हूण आमचे कडल्यान नोट वचपाक जाय तो नेगेटीव्ह नोट वतलो तुमच्या जी एसाचो जर तुमी हॅल्प घेतलो ह्या वेळार जाल्यार खूब हॅल्प जातलें म्हाका एक सांग तुजें आनी खंयची एटँडंस सामकी कमी आसा ती कितली पर्संट आसतली अदमास सिक्स्टी एैट सिक्स्टी नायन म्हाका दिसता तुवें तोच कोल घेवचो पडटलें एक तर कोम्पटिशनाक वता जाल्यार प्रिन्सीपलाचें वा हायर अथोरिटीची कोणाचीय एच ओ डी ची सुद्दां सायन घेतली जाल्यार बरें जातलें कारण ती जर तर सेंकशन करता जाल्यार हांव हें करपाक शकता